भारत में उधमियों के लिए फलने फूलने का युग चल रहा है क्योंकि भारत सरकार एक बहुत ही अच्छी सरकार है और भारत सरकार सभी तरह से मदद करती है आर्थिक मदद शिक्षा मदद सब तरह से भारत सरकार लोगों के लिए मदद करती है इसलिए भारत में फलने फूलने का युग चल रहा है और भारत सरकार के बिज़नेसों का समर्थन करने में भारत सरकार हमें मदद करती है जब भी हम कोई बिज़नेस करते हैं तो हम उस बिज़नेस के लिए भारत सरकार से लोन ले सकते हैं और इस तरह से लोन पर भारत सरकार हमें पैसे देकर हमारे बिज़नेस में मदद करती है इसलिए इस समय भारत का जो दौर चल रहा है वो स्वर्णिम दौर चल रहा है भारत सरकार आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत है भारत सरकार का ये स्वर्णिम युग है इस में कामना करता हूँ कि भारत सरकार का हमेशा ही स्वर्णिम युग चलता रहे और भारत एक बहुत अच्छा देश है और भारत काफ़ी तरक्की करें इस तरह भारत में फलने फूलने का काफ़ी तेज़ी से युग चल रहा है और भारत सरकार सभी बिजनेसमैनों की बिज़नेस करने में सहायता प्रदान करती है